लंबी बाइकिंग टूर के लिए एक तो सबसे पहले कि आपका मन पक्का होना चाहिए कि आप कितना कितना लम्बा बाइक चला सकते हैं और इसके आलावा सबसे जरूरी चीज है कि आप एक पानी की बोतल लीजिए छोटा सा कुछ बिस्कुट वगैरह थोड़ा सा रखिए और सामान आप कम से कम ले जाइए जिससे कि आप सुविधा हो और आप जितना अच्छे से ले जाएँगे वो कम सामान ले जाएँगे आपका उतना अच्छा है और रिफ्रेश हो करके बढ़िया फ्रेश हो करके आप गाड़ी चलाएँ जब आप तनावपूर्ण हो तनाव मुक्त हो उस समय जाएँ वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा